हमर परिवार गरीब परिवारसँ हमसभ छी आओर हमसभ गरीबे परिवारसँ बच्चेसँ हमसभ सरकारिए इसकुलमे एडमिशन करेलहुँ आओर सरकारी इसकुलमे पढ़ै छी लेकिन सरकारोके जे बेबस्था छनि से बहुते सुन्दर बेबस्था छनि आओर बहुत मतलब सुन्दर इसकुल छनि सबचीजके बेबस्था छनि इसकुलमे ओतऽ जाइ छिअनि हमसभ आओर पढ़ै छलिअनि सरकारी इसकुलमे पढ़ै छलिअनि प्लस टू राम जानकी राधा कृष्ण शारदा इन्टर महाविद्यालयमे जाइ छलिए ओतऽ सबचीजके मतलब बेबस्था छै सबचीजके अथी छै आओर चारि पाँचटा लड़ आओर दोस्तोसभ मित्रोसभ छलै नन्दिनी जेनाकि भेल अनुपम भेल विन्ध्यान्चली भेल प्रियङ्का भेल प्रिया भेल अनेको तरहके मित्र छलै सभ मित्रसभ जाइ छलहुँ ओतऽ अपन रहै छलहुँ अपन इसकुल जाइ छलहुँ समयसँ अपन समयसँ आबै छलहुँ आओर इसकुलमे मतलब जेनाकि कोनो एहन काज होइ छलै जेनाकि कोनो फर्मे भराइके या फेर एहन कोनो मतलब काज रहै छलै से मतलब ओ काज करै छलहुँ एहिकेबाद सरकारके तरफसँ जेनाकि लड़कीसभके एखन साइकिलके पइसा दऽ रहल छथिन से मतलब ओ पइसोसब आबै छलनि आओर मतलब बहुत एहन अन्य तरहके काज रहै छलै से जे मतलब काज करै छलहुँ लेकिन इसकुल ने रोज जाइ छलहुँ इसकुल सभ साथी मित्र रोज सङ्गे जाइ छलहुँ आओर आबै छलहुँ हमर दुइ चारिगो मित्र छलैए सेसभ घुमैओलए चलि जाइ छलनि ओसभ चलि जाइ छलनि रसिआरीके पुलपर घुमैलए लेकिन वएह जे हमर एगो अनुपम आओर एगो हम जे छी सेसभ कतहु नहि जाइ छलहुँ हमसभ अपन आबिकऽ ई इसकुलमे अपन पढ़ै छलहुँ अपन मास्टर साहेब जे पढ़बै छलनि से पढ़ै छलहुँ अपन पढ़ै छलहुँ आओर ओसभ अपन घुमैलए चलि जाइ छलखिन ओतऽ रसिआरीके पुलपर घुमैलए चलि जाइ छलै आबै छलै जहन इसकुलमे भऽ जाइ छलै छुट्टी तखन जाकऽ अबै छलै आओर ओहिकेबाद मम्मीके डरसँ कहै छलै कि जे अँगनामे नहि कहिअहिन ककरो हमसभ कि घुमैलए गेल छलिए आओर फेर इसकुलसँ अपन सभ आदमी अपन मिलजुलिकऽ फेर घर जाइ छलहुँ गरीबे परिवारसँ छलहुँ कि करितहुँ सरकारी इसकुलमे पढ़ै छलहुँ आओर सरकारिओ इसकुलमे कोनो पढ़ाइसब खराब नहि छलै सरकारके सब बेबस्था बहुत अत्यन्त सुन्दर छलै प्राइवेटो इसकुलमे पढ़ै छै लेकिन सरकारी इसकुलोमे जेहन प्राइवेट इसकुलमे मास्टर रहै छनि तेहने सरकारिओ इसकुलमे ओहोसँ सुन्दर रहै छलै माने अत्यन्त पढ़ाइ अपन ही छलै अपन पढ़ै छलहुँ कि कहब तहीमे दुइ चारिटा आओर दोस्तसभ छलै ओसभ कहिओ कहिओके इसकुलो नहि जाइ छलै लेकिन हमसभ ने रोज जाइ छलहुँ समयसँ इसकुल जाइ छलहुँ समयसँ आबै छलहुँ बस एतबी अइ कहनाइ